अच्छा डांसर वह होता है जो डांस कर सकता है अच्छे गानों पर लेकिन महान डांसर वह होता है जो उस डांस में एकदम खोकर वह डांस करता है जिसका हर हर अदा हर जो उसका जो उसका इस स्टैप रहता है उस वह के किस तरीके से करता है एक अच्छा डांसर वह होता है जो हर हर सिच्वेशन पर मतलब हर गाने पर आपको डांस करके बता सकता है लेकिन महान डांस वह होता है जो उस गाने में एकदम खोकर और उसको अच्छे से अदा करके आपके सामने निकाल सकता है महान डांस जैसे बहुत सारे हैं हेमा मालनी जी हैं वह कथक में इतने अच्छी हैं कि कभी भी उनको यह ची कूडोर महान डांसर रोज़ अपने कथक मतलब जिस भी चीज़ में वह वह उसने उसको पसंद है वह वाली चीज़ रेगुलरली करता है